दिक्खो अज्जकल ना बड़े लोक ना आनलाइन शॉपिंग खरीदारी करा दे न ते में बी इक अपनी बच्चें आस्तै न इक शर्ट मंगाई ही कमीज़ मंगाई ही ते ओह् बड़ी गै शैल निकली ऐ दो साल होई गे मी मंगाए दे ते ना ओह्दा कोई रंग गेआ ना ही उसी कोई ओह् होएआ बुर शुर आया ते मशीन च बी धोई लैन्नी आं इ'यां बी धोई लैन्नी आं ते पर बड़ी शैल निकली ऐ ते आनलाइन जेह्ड़ियां खरीदारियां होंदियां ना ते ओहदे उपर बड़ियां आफर शाफर बी आंदियां न ते केईं बारी ब्रैंडड चीज़ां मिली जंदियां शैल चीज़ां मिली जंदियां घर बैठे दे मिली जंदियां ते बाह्र बी जाने दी जरूरत नी पौंदी ते जिसलै अगर सानूं पसंद नी आए ते अस बापस बी कराई सकने आं चलो इन्नी सानूं ओह् मिली जंदी ऐ न फैसलिटियां ते सानूं ते ठीक लग्गेआ अच्छा लग्गेआ आनलाइन च शापिंग करना खरीदारी करना